असांजे एरिआ में जेकी रांधेल पोलिस टेशन लॻंदी आहे हुन में असांजे समाज वारनि जेके वॾा वॾा जेके असांजा आहिनि वेपारी उन्हनि सां उहो जुड़ियल आहिनि ऐं असांखे काई बि तकलीफ़ थींदी आहे त असां होॾे वेंदा आहियूं फ़रियाद खणी करे त पोलिस असांखे हुनजो सहिकारु ॾींदी आहे ऐं सरकारि जंहिं महिल असांखे काई तकलीफ़ थींदी आहे त असां मथे फ़रियाद कंदा आहियूं कमिशनर खे इन खां पोइ बि असांजो कमु थी वेंदो आहे हिनखां पोइ कमु न थिए त जेके असांजा बी जे पी जा वॾा वॾा कार्य कर्ता आहिनि असां हुनखे फ़रियाद कंदा आहियूं त असांजो सिंधी समाज जो कमु थी वेंदो आहे ॿियो आहे सुरक्षा जी ॻाल्हि आहे जेकी हिन में जेको बि असांजो त्योहार ईंदो आहे हुनते पोलिस बंदोबस्तु जाम सुठो हूंदो आहे अञा हिक ॾींहं अॻ में ई या कंहिं महिल इलेक्शन थींदी आहे त राति जो ई पोलिस स्टेशन मां माण्हू अची वेंदा आहिनि ऐं हुते पोलिस जो बंददोबस्तु हूंदो आहे त काई नागरिकनि खे जेकी जेकी समाज में माण्हू रहंदा आहिनि हुनखे तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं हाणे चंङे टाइम खां वठी जेके पोलिस स्टेशनूं आहिनि पहिरे झूने ज़माने टाइप ठहियल हूंदी हुयूं हाणे हुनखे माना जीअं असां पंहिंजा घर जा बंगला कीअं ठाहींदा आहियूं हुन वांगुरु हुनखे ठाहिनि था ऐं जंहिं महिल कोच में असां वेंदा आयूं पहिरों पंखो बि लॻियुल न हूंदो हुओ हाणे जे महिल बि पोलिस स्टेशन में वेंदा आहियूं ॿाहिरि कुर्सियूं बि हूंदियूं आहिनि पंखा बि हूंदा आहिनि माना कोई कोई पोलिस स्टेशन में वञे त काई पब्लिक खे काई तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं पोलिस बि पब्लिक लाइ सुठो वीचारंदी आहे ऐं थोरो क्राइम बि हिन जॻह ते घटि थींदो आहे